नमस्ते भैया नमस्ते बोलिए जी कैसा जूता चाहिए आपको छोटो बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए जी हमारे पास हर जूता हैं जैसा जैसा चाहिए आपको बताएँगे हम वैसा जूता दे देंगे आपको जी फार्मल सूज है साइज आपकी दस नंबर भैया बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं लोफर ओफर आठ नंबर हो जाएगा आपको फर्मल हाँ आठ नंबर हो जाएगा भैया जी जी नार्मल भी है जैसा आप चाहेंगे जैसा रेट देंगे वैसा भाई जूता मिलेगा आपको

बच्चों के लिए कैसा जूता चाहिए आपको कपड़े वाला चाहिए या चमड़ा का जूता चाहिए या ड्रेस पर जो लगता है वो चाहिए मिल जाएगा भैया हाँ मिल जाएगा जूता जूता मिल जाएगा बढ़ियाँ जूता मिल जाएगा वोही दो ढाई सौ में मिल जाएगा जी जी आपको ये पाँच सौ से ऊपर ही पड़ेगा छः सौ सात सौ

हाँ पाँच परसेंट डिस्काउंट है सिर्फ

सर ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं जूता मिलता है मजबूत क्वालटी मिलता है हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है मजबूत जूता हमारे यहाँ है भाई है ना हमारी दुकान दस बजे से शाम छः बजे तक खुली रहती है जब आप आइए तब आपको हम दे देंगे

जी हम छः बजे तक रहते हैं आप पाँच छः बजे आ जी बच्चों का कितना नंबर का जूता चाहिए ऐसा ना का कि यहाँ से लेके जाएँ और बच्चे का जूता बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए तो दिक्कत होगी जी जी इससे दिक्कत होगी आपको और हमको भी बार बार बदलना पड़ेगा

ठीक भाई नमस्ते